जय झूलेलाल जय झूलेलाल असां क़ुदरत जा नज़ारा ॾिसणु वेंदा आहियूं ऐं घणोकरे वेंदा आहियूं पहाड़नि ते पर हुते ॾाढो ॾुखु थींदो आहे त जेके माण्हू आहिनि उते उनखे पहाड़नि ॾेसु जे ख़ूबसूरतीअ खे ख़राबु कंदा आहिनि ऐं किथे बि कुझु बि फिटी कंदा आहिनि कुझु खाई पी इअं न उनजो हिसाबु रखणु घुरिजे ख़ैरु ठीकु आहे हाणे हर कंहिं जी पंहिंजी सोच आहे पर असां हुते घणो करे वेंदा आहियूं ऐं सुहिणियूं सुहिणियूं तस्वीरूं वठी करे फोटो में कढी कैमेरा सां कॾहिं कडहिं दोस्तनि जे फेसबुक जे विझंदा ते विझंदा आहियूं त जीअं नेक्स्ट टाइम उन शइ ग खे इंजॉय करे सघनि मिस न करनि जय झूलेलाल